पंजवीह नवम्बर ॿ हज़ार अठ चारि मार्च ॿ हज़ार टेवीह सोरहां जून ॿ हज़ार वीह उणिवीह जनवरी उणिवीह सौ पंजाह अठ सितम्बर ॿ हज़ार सोरहां